सिलाई करने का नियम सिलाई में हम ब्लाउज भी सिलाई कर लेते हैं और पेटीकोट भी सिलाई कर लेते हैं उसमें इंग्लिस पेंट होता है वह भी सिलाई कर लेते हैं उसमें लगता है बुकरम उकरम लगता है उसको बच्चे को पैंट जो सिलाता है उसमें बुकरम डाल कर सिलाया जाता है और ब्लाउज में डिजाईन हो गया जो जो डिजाईन आपको पसंद है वह डिजाईन यह करके अलग अलग काट कर और डिजाईन उस पर कर सकते हैं और हमको सूट उट हो गया सिलना तो सूट उट में हमको थोड़ा होता है दिक्कत सो गला उला तो काट लेते हैं फिर बाद में वह बैठने में न थोड़ा दिक्कत होता है और सूट का जो नीचे का वह पट्टी रहता है वह हमसे नहीं हो पाता है सूट भी ज और सलवार हो गया सलवार में पूरा तो चुन्नट उन्नट कर लेते हैं और नीचे से जो बुकरम लगता है और तिरछा करके जो सिलाई करना होता है वह हमसे नहीं हो पाता है और पीछे का जो डिजाईन हो गया बेलाउज का पीछे का डिजाईन में हर डिजाईन का हर मतलब कटिंग करना पड़ता है तो वह तो कर लेते हैं बुकरम लगा कर और नीचे से भी जो डाल कर सिलाता है पट्टी उट्टी ओ भी डाल कर सिलाई कर लेते हैं और फ्रॉक उरक हो गया फ्रॉक उरक में भी अमरेला कट हो गया उरेल बाजू हो गया यह सब कर लेते हैं फुल बाजु कभी भी ब्लाउज सिलाई कर लेते हैं और इसमें जो होने वाला रहता है वह छोटा बाजू का उसमें चुन्नट डाल कर यह भी सिलाई ब्लाउज सिल लेते हैं और इसमें बच्चे का जो पैंट होता है फुल्ल पैंट होता है उसमें भी बुकरम लगा कर सिलाई कर लेते हैं और एंडर पैंट होता है जेंट्स के लिए वह वह भी सिल लेते हैं थोड़ा बहुत कहीं पर दिक्कत होता है लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं